आङो सबायजों दावजों मोजां मोनो स' सबायजों दावजोंखौ ओरैबायदि सङो सबायखौ फास्ताव रुनानै लाग्रोबाय रुनानै लाखांनानै लाखांनायनि उनाव दाव जेन'बा दावखौ बानलु संख्रि गासिबो मस्ला मस्लि होनानै एवबाय मोजां एवखांनायनि उनाव ओंख्रिखौ एसे फोमोनदबनानै मोनहोनानै सबायखौ खारि एसे होनानै नांनाय बादि होनानै बेदराव होसनो एबा साग्लिनानै होस'नो होसनखांनायनि उनाव बिखौ गोदौहोफिननानै मोजां गोदौहोनानै खारि संख्रि गासैखौबो मिलायदोंना मिलायाखै बेखौ नायनानै फोमोननाय जायो